जोंनि जिल्लायावथ' गोबां थानसालिफोर दं दंनाया आरो जोङो साननानै नायोब्लाथ' जोंनिया गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय बाथौ बाथौ धोरोमआ जोंनि बर'नि धोरोम बा बर'नि गुदि धोरोम होननानै बुङोब्ला जोङो बाथौखौनो मिथियो गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौमोनहा बे बाथौखौहाय फुजिबोदों दा बेफोरबायदि बाथौ धोरोमा नाथाय आथिखालनि मुगायाव गोमालांनो हमहांबायानो दा बेबादि बाथौनि सोलाय गोबां धोरोमफोर जोंनि समाजाव गोसारबोगासिनो ओरै गुबुन हारिनि सिबिथाय धोरोमफ्राबो साग्लोबफैगासिनो दं जोंनि बर'नि गेजेराव बेफोरबायदि धोरोमनि मुंफ्रा जेरै जैगुरु क्रिष्ण'गुरु धोरोम जेरै ख्रिस्टियान धोरोम बायदि रोखोमनि धोरोमफोरा आरो बाथौ धोरोमा गोमालांनानै बिफोरबादि धोरोमफ्रासो मानि जोंनि बर'फोरनि गेजेराव साग्रलोबफैहांगासिनो दं आरो जोंनि बर'फोरनि धोरोमावथ' बोसोराव खुंनाय गिदिर फोरबोफ्राथ' दङआनो जेरै बैसागु फोरबो बे बैसागु फोरबोआवहाय बर'फ्रा जोबोद गाजा गोमजायै खुंनाय जायो जोङो बे बैसागु फोरबोखौ गोदोनि गोदोनिफ्रायनो सेभेन डेस खुंनायखौ जोङो नुनो मोनो जेरै सिगाङाव जोङो मोसौनि बैसागु बिनि उनाव मानसि बैसागु बिफोरबायदि गोबां रोखोमनि स्नि सान जोङो खुंनाय जायो बे बैसागु फोरबोखौ बे बैसागु फोरबोआव जोङो मोसौनि बैसागुआव जेरै मोसौखौ थुखै लोबै बिबारनि माला गानहोयो जोङो आरो बे बोथोराव जोङो मोसौखौ दुरुंजों खाया मानि ओरैनो जोङो फोथाराव हगारनानै होनाय जायो आरो मानसि बैसागुआव जोङो जों बयबो गिदिरफोरनिफ्राय सनमान गिदिरफोरनिफ्राय बोर लायो जोङो खुलुमनानै गिदिरफोरखौ मान होयो उनदैफोरखौ अनो बेबायदि जोङो बैसागु बोथोराव बोर लानानै जोङो बयबो गामि गामि न' न' जोङो मोसालायो आरो बे बैसागु बोथोरावहाय आरो खाथि बिहु होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बे खाथि बिहुआवहाय जों बर' जेरै ख्रिस्टियान धोरोम जों बर'फोरल' नङा मानि हिन्दु धोरोमनि सुबुंफ्रानो जोङो माइ माइ दुब्लियाव बयबो खाथि गासा सावनाय जायो बे खाथि गासायावनि ओंथियानो जाहैबाय जाहाथे जोंनि बे खस्थ'यै मावनाय माइ आबादखौ जाहाथे एम्फौ एनलाफ्रा बा एन्जरफ्रा जानानै नस्थ' खालामा बिनि थाखाय जोङो बै माइ दुब्लियावहाय बा जोङो खाथि गासा जेवारि जोङो सावहैनाय जायो आरो बे खाथि गासा फोरबोआवहाय बेबायदिनो जोङो जोबोद गाजा गोमजायै बैसागु बा खाथि गासा फोरबोखौ खुंनाय जायो आरो बेनोसै